बोलिए कैसा कैसे का फ़ोन अच्छा है उसमें फीचर बहुत ही अच्छी है उसका कैमरा बहुत ही अच्छा आता है वह हैंग भी नहीं करता है आपो आपको बीवो में आप बीवो का एक फ़ोन अभी नया लांँच किया था बीवो टी थ्री वह बहुत ही अच्छा फ़ोन है उसका फीचर अच्छा है उसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है उसका कैमरा भी अच्छा आता है दोनों में से आपको विवो बहुत ही अभी अच्छा चल रहा है मार्किट में आपको कौनसा फ़ोन लेना था आपको कितने रेन्ज तक फ़ोन चाहिए बताइएगा तो और अच्छी बात बता देंगे हाँ तो भो विवो का टी टू टी टू फ़ोन बहुत अच्छा अभी आ रहा है बहुत ही मार्केट में ज़्यादा प्रचलित हो गया है उसके कैमरा से जो फ़ोटो लिया जाता है वह फटता भी नहीं है और उसका बैकग्राउंड का कैमरा बहुत ही अच्छा है बैटरी बैकअप भी बहुत है अच्छा दे रहा है तो आप आइए हमारे दुकान से परचेस कीजिए कोई भी समस्या होगी जी जी ई एम आई पर फाइनेन्स हो जाता है आपको ट्वेन्टी परसेन्ट डाउन पेमेन्ट देना होगा उसके बाद फाइनेन्स हो जाएगा आपका सेट चिप आपको दो डॉक्यूमेंट लेकर आना होगा उसके बाद आपका फ़ोन फाइनेन्स हो जाएगा डॉक्यूमेंट में अभी आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है और दो फ़ोटो चाहिए बस आपका जी जी आपको दो महीने पर कम से कम तीन महीना का ई एम आई बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा नौ महीने का ई एम आई बनेगा आइए ना आपको अच्छा फ़ोन दिखाएँगे उसके बाद आपका जो आप परचेस्ट कीजिएगा और इंटरेस्ट एकदम लोड आता है आपका दस हज़ार का फ़ोन लीजिएगा तो तीन चार सौ रुपया इंटरेस्ट लगेगा उसे वैसे ही इंटरेस्ट हमारे यहाँ नहीं लगता है हाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ़ोन आपको हम देंगे इसके लिए आप निश्चिन्त रहिए और आप हमारे दुकान से आप परचेस करते रहिए साल में एक बार गिफ्ट ऑफर भी निकलता है